हमलोक जे छै मौलवी लाइनसे पढ़ै छै पढ़बै छै उर्दू हिन्दी पढ़ अथी उर्दू पढ़बै छै कलाम पाक परवर पढ़बै छै ईसब पढ़बै छै ई सबके लिए हिन्दू मुसलिममे राइट भै जाए छै आओर इएहसब भै रहल छै हिन्दू मुसलिमके राइट होइ छै ओ जे छै बिहारमे सबचीजमे पढ़ाइ लिखाइ होइ छै आब ओ किएक ने होइ छै हिन्दू मुसलमानके हमसभ तऽ अल्लाहके पुजै छिए तोहरा आओरके भगवानके पुजै छहक इएहसब भै रहल छै लोकके पास जएह ने हमरा पास जे छै किएक ने दै सब सुविधा पढ़ैके हिन्दी लाइनसे पढ़ैके सुविधा देते ईसब कहै छिए समाजमे सबचीजके ईसब जे हाफिज मौलवी ईसब पढ़ल तढ़ल छै इएहसबके सुविधा देतै हमरा आओरके बाल बच्चाके लिए सुविधा देतै पढ़ैके लिए सरकार